हमर जे छै भाषा जे छै ठेठी मैथिली छियै लेकिन ओकरामे बेसी जे छै ने हमराके ठेठिए बोलै छियै अगर किछौ होइ छै हमरा आरके भाषा बहुते मस्त छै ई ठेठी मैथिली भाषा बहुते अच्छा होइ छै किछौ होइ छै ने हमरा आरके भाषा जे छै ने कोइ लड़ाइ होइ छै किछौ होइ छै एन्ने अथी होइ छै तऽ ठेठी भाषा मैथ बहुते हमरा आरके सब से मस्त लगै छै एकदम सुनैमे बहुते मस्त लगै छै हमरा आरके सब से अच्छा भाषा छै हमराके हमराके भाषा जे छै ने बहुते अच्छा लगै छै किछौ अगर लड़ाइ हुए मारपीट हुए हमरा आरके तऽ हमरा आरके भाषामे बोलै छै एकदम पूरे झगड़ा तगड़ा होइ छै तऽ हमरे आरके भाषामे हमरेके सब चीज होइ छै हमरेके हमराके भाषामे सब सब हमरा आरके भाषामे होइ छै ने सब से मस्त भाषा लागै छै हमरा आरके मैथिली भाषा हमरा आरके मैथिली बोलै छियै लेकिन मैथलियैमे ठेठियो मैथिलीमे ठेठी बोलै छियै हमरा आरके हमरा आरके ठेठ मैथिली ठेठी बहुते मस्त भाषा छियै हमरा आरके कहुँ जाइ छियै कोनो दोसरो शहर तहर जाइ छियै तऽ हम अपने भाषामे बोलै छियै हमरा मातृभाषा बहुते हमरा पियारा छै बहुते पसन्द छै हमर भाषा हमर भाषा हमे सुनै छियै ने एकदम हमे बहुते खुश भऽ जाइ छियै अपन भाषा सुनै छियै तऽ कतौ दोसर जगह जाइ छियै तऽ हम अपने भाषामे दोस सब जे छै हमे अपने मैथिली ठेठी भाषामे बहुत ओकरे ओकरेमे खाली गपे करै छियै हमरा आरके हमराके आओर कोनो भाषामे नहि गप करै छियै मैथिली ठेठीमे खाली गप करै छियै हमरा आरके भाषा सब से लगै छै मस्त हमरा आरके सुनैमे ककरो लागै नहि लागै लेकिन हमरा आरके भाषा छै ने हमरा सब से पियारा भाषा लगै छै सब से पियारा भाषा हमरा आरके मैथिली ठेठी भाषा छियै सब से पियारा हमरा आरके जे छै ने किछु भऽ जाइ किछु भी भऽ जाइ हमरा आरके इएह भाषामे बोलबै आब आओर बोलै छियै आओर बोलतै रहबै इएह भाषामे हमरा आरके इएह भाषा छेबै करलै आओर इएह भाषामे हम बोलबै करबै हमेशा आओर जे छै हमरा आरके कहुँ होइ छै किछौ अगर कहुँ भए गेलै शादी वादी तऽ हमरा आरके दोसरके भाषा नहि बोलै छियै हमरा आरके इहए भाषामे सब चीज होइ छै सब किछु इहए भाषामे होइ छै आ ई